हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेल हॉकी क्रिकेट टेनिस फुटबॉल कैरम और भी कई प्रकार के खेल हैं जिसे खेलना हमें बेहद पसंद हैं हमें ज़्यादातर टेनिस और क्रिकेट खेलने में रुचि है ये खेलने में हमें बहुत आनंद मिलता है इसे टेम के साथ भी क्रिकेट को टीम के साथ खेला जाता है लूडो खेलना भी हमें बहुत बेहद पसंद है हमें खेल में रुचि रखनी चाहिए क्योंकि अगर हम खेल खेलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहता है अगर हम फोन में ही लगे रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है इसलिए हमें खेलों में भी ध्यान देना चाहिए हमारे क्षेत्र में सब सबसे ज़्यादा खेलने वाले जो खेल हैं वे क्रिकेट और टेनिस हैं इसे इसे खेलना बेहद पसंद करते हैं ज़्यादातर ये ही ज़्यादातर क्रिकेट खेला जाता है हमारे क्षेत्र में क्योंकि क्रिकेट टीम से साथ खेला जाता है यह टीम वर्क होता है तो इसे खेलने में भी काफी मज़ा आता है और काफी अच्छा लगता है क्रिकेट खेलने से हमें काफी अच्छा लगता है इसलिए हम क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारे क्षेत्र में क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि क्रिकेट टीम के साथ किया खेला जाता है तो टीम में काफी मज़ा आता है अगर हम वही गेम को अकेले में खेलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है इसलिये हमें टीम टीम वाले गेम खेलना ज़्यादा बेहद पसंद है जैसे हॉकी क्रिकेट और भी